हेलो हाँ जी तो आप अभी कहाँ पर हैं नरसिंहपुर पर नरसिंहपुर में मतलब कहाँ पर यह पुराना बस इस्टैंड देना था वरदान होटल रूम नंबर एक सौ दो तो आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में कितना टाइम लेकिन अभी मैं दो बजे तक ही हूँ यहाँ पर उसके पहले आप दे दीजिए मुझे फिर क्योंकि निकलना भी है तीन बजे मेरी ट्रेन है तो ढाई बजे मुझे होटल से निकलना पड़ेगा अभी दो बजे तक दो बजे तक ही रहेंगे अभी तो क्योंकि हमको निकलना भी है फिर वहाँ से हाँ तो अभी दे दीजिए आप पन्द्रह मिनट में अगर आ पा रहे हैं तो नहीं तो फिर ऑडर कैंसिल कर दीजिएगा लेकिन आपको टाइम से आना चाहिए हमने पहले कब से ऑडर किया है आपको कॉल भी किया था कि आप दो बजे तक आ जाएँगे

अच्छा फिर भी आप कोशिश कर लीजिए जल्दी आने की क्योंकि मुझे निकलना भी है क्या मतलब ऑडर आपका भी वेस्ट जाएगा और मुझे भी नहीं मिलेगा नहीं मुझे अभी निकलना है तो फिर मैं आऊँगी नहीं एक दिन के लिए बस आई थी तो इसीलिए मैंने ऑडर किया मैं नरसिंहपुर से बाहर जा रही हूँ भोपाल जा रही थी मैं तो आप वहाँ कैसे आएँगे अभी देख लीजिए अगर आप अभी आ पा रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए या तो कोई और हो तो उसके उससे भेज दीजिए दो दिन बाद मैं पार्सल का क्या करूँगी मैंने तो उसमें खाना बुलाया था ना कि चाहिए तो आज ही था ठीक है अगर आप अभी दो बजे तक आ पा रहीहैं तो ठीक है नहीं तो फिर मैं यह आप किसी और को दे दीजिएगा जब मुझे ज़रूरत रहेगी तो मैं फिर से कर लूँगी